टेक्नल'जि ट्रेक्टरफोर मबाइलफोरा आं जोंनि आरो आंनि नखरनि जिउखां खान्थिखौ जोबोरैनो मदद होदों मानोना बुंनो थाङोब्ला आंनि नखराव आबादानो जिउ खांनायनि गाहाइ राहा लामा बुंजायो राहा लामा बुंजायो बिनि थाखायनो जों सिगाङाव नांगोल आरो मोसौ बाहायनानै माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन बैफोराव जाहा जोबोर समा नस्त जागारो आरो गोबाव सम लायो आरो कस्त'आबो बारा जायो बिनि थाखाय टेक्नल'जिनि ट्रेक्टरफोर जेराव जों ट्रेक्टरजोंनो दानि मुगायाव आबादखौ इजियैनो मावनो हानाय जाबाय बेफोराव कस्त'आबो खम जायो बिनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टर बाहायनानै आंनि आबाद फोथारनि आबादफोरखौ थाबसिनै एबा कस्त' गैयाजासे मावनानै फसलफोरखौ दैखांनो हानाय जादों बिनि थाखायनो आंनि नखराव देहायारियै बांद्राय कस्त' मोनियाव गोबां मदद जादों एबा देहाफोरा नाख्रेब जायाखै आरो आंनि नखराव मबाइलफोर होननानै बुङोब्ला आं बुंनो थाङोब्ला गोजान जायगायाव एबा न'नि गोजान जायगायाव फरायनो थायो हिसाबै आं आंनि नखरनि बिमा बिफाजों जगाजग लानाय एबा रायलायनायाव गोरलैयैनो जानानै फैदों मानोना सिगांनि समाव जि बायदि समाव मबेइल गैयामोन बै समाव जोङो थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव बुहुत दिगदार जायोमोन लामा हान्था मेलानि थाखाय जोंहा ओरैनोब्लाबो गाज्रिखा बिनि थाखायनो जों थांब्रब फैब्रब खालामनो हाया बि बिथिंनि नायोब्ला मबाइल मबाइल लानायनिफ्राय आंनि थां ओ न'खरनि मानसिफोरजों जगाजग लानाय आरो लोगोफोरजों जगाजग लानायनि बेलायाव गोबां सुबिदा जादों मानोना आं आं जा जायगायाव दं बे जायगायाव थानानै आंनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो हादों आरो नखरनि मोजां गाज्रिफोरखौ बिमा बिफाजों रायज्लायनो हादों दिन नि दिन मोजां गाज्रि खबरखौ लालायनो हादों गोसोफोरखौ गोजोनग्लायनाय मोन्दों बे रोखोमैनो ट्रेक्टर आरो मबाइलफोरा आंनि न'खराव गोबां मदद होबोदों एबा होलांगासिनो दङ'